हँ नमस्ते मैडम जी कहिए क्या समाचार है

बोलिए देखिए लकड़ी हँ जैसेकि शीशो होइ आम होइ जैसे महुआ होइ ई लकड़ी लैके हमरा अलमारी बनबेबाके छै हँ अनमारी बनबैके छै आम होय चाहे महुआ होए चाहे शीशो कोनो तीनोमे कोनो लकड़ी तऽ अनमारी बनबैबे

तऽ आमे अच्छा होइ छै आमेके दै देबै

आम दय देबै हँ तऽ कम बेस करि के दै देबै किछु कम करिके हँ तऽ कममे जैसे बजारमे महँगा छै तऽ अपने तनी सस्ता करि देबै सस्ता करिके तेकर बाद हमरा से लकड़ी दै देबै हमरा अनमारी बनबाएके छै ठीक

हँ हँ तऽ ओएह ने हूँ ओएह ने बढ़िआँ लकड़ी कहलौं अपने के लकड़ी बला छियै बढ़ियाँ तने बढ़ियाँ लकड़ी चुनिके देबै जे हम्मे बना सकैत छियै अनमारी बना सकैत छियै घरमे अलमारी लगाए सकैत छियै

लकड़ी हमरा तऽ अपने लकड़ी बला छियै तऽ हमरा तऽ पता नहि छै कै मनमे होइ छै कत्तेमे होइ छै अनमारी बताए देबै

हँ अनमारी बनाएके भेजाए देबै

हँ मिस्त्री देल जाए से अनमारी हमरा नाप लै लेत हमर अनमारीके ओहि हिसाब से मिस्त्रीके लिखके लै जाएत तब अनमारी अपन अपने लकड़ी पसंद करिके देबै बढ़िआँ बढ़िआँ आम बला लकड़ी चाहे महुआ बला लकड़ी चाहे शीशो बला लकड़ी जे बढ़िआँ होयतै ओकर अनमारी बनाएके हमरा दै देब नहि तऽ शीशो बला दै देबै हँ शीशो बला हूँ

ओएह हिसाब से जेतना लगतै आध मोन लगै एक मोन लगै जे